ہمارے علاقے میں ایسے بہت سارے اہم کھلاڑی ہیں جنہوں نے کرکٹ میں بہت بڑا نام کمایا ہے اور انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے اور اس جگہ کا یا اس علاقے کا نام بھی انہوں نے اپنی پرفامنس کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے مشہور کیا ہے روشن کیا ہے جیسے ایک کھلاڑی ہیں محمد شمی جنہوں نے اس ورڈ کپ میں تقریباً تیئس وکٹ لے کر پورا ولڈ رکاڈ قائم کر دیا اور آپ دیکھیں اسی طریقے سے بھونیشور کمار سمیر رضوی جو ابھی ان کو آئی پی ایل میں موقع ملا کھیلنے کا انہوں نے بہت بڑا نام کمایا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں سرفراز خان جنہوں نے ابھی چند مہینے پہلے ٹیسٹ میں جو ہے ڈیبو کیا تھا اور اس میں انہوں نے دو تین ہاف سینچری لگائی اور اپنا نام روشن کیا اور آپ دیکھیں شہباز احمد بھونیشور کمار اور بہت سارے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اس میدان میں اپنا نام روشن کیا ہے